नमस्ते तुसें गी मेरा अ'ऊं मिनाक्षी तुं'दे कन्नै पंज जेह्कियां ऐसियां डेटां न जेह्कियां मिगी हमेशा याद रौह्न उ'नें गी सांझा करना चाह्न्नीं आं पैह्ला ते मेरा बर्थ डे जेह्का कुसै गी भुल्ली निं सकदा जेह्ड़ा जन्म वार अपना होंदा ऐ ओह् कुसै गी निं भुल्ली सकदा ऐ दूआ नुहाड़े बाद जेह्का तां बाकी आह्लें आस्तै पता निं केह्ड़ियां केह्ड़ियां स्पैशल डेटां होनियां न पर मेरे गितै स्पैशल न जेह्कियां ओह् तुसें गी सनानी आं दूआ जेह्का मेरा दसमीं दा रिज्लट नुहाड़ी डेट ऐ ते त्रीह् जेह्की तां मेरी बाह्रमीं दे रिज्लट दी डेट ऐ ते चौथी जेह्की में कॉलेज एडमिशन लैती तां ओह् डेट ऐ पञमीं जेह्की तां ओह् मेरे मम्मी भापा दी एनवर्सरी